नमस्ते आपको कौन कौन सी बुक चाहिए किस क्लास कि सिकस्थ में और सेवन में

आप मेरी दुकान देखी हैं कि नहीं हमारी दुकान चौराहे पर है हाँ तो आप वहीं से संपर्क कर सकती है आपको बुके लेना है क्या बता दें आपको चौराहे पे है दुकान मेरी हाँ हाँ हाँ वहीं पे है जो कल्लू चाट वाले हैं उसी जगह पर मेरी दुकान है असमी बुक डीपो हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ वहीं पे वो खुलती है सुबह दस बजे से खुलती है छः सात बजे तक खुली रहती है हाँ डिस्काउंट उस पर मिल जाता है आप अगर आ पायेंगी तो डिस्काउंट आपको पचास परसेंट जरूर मिलेगा ठीक है ठीक है आ नमस्ते